दा जोंनि बियाव ओ बासदो थांब्ला ओ आनसलिखै थांबाय थांनानै आरो गुवाहाटियानो मोनहैयो नलबारियावबो थांनो हागौ जों आरो बेमारिबो लाङोनालाय बेमारफोर जायोब्ला आरो बेमारफोर जायाब्लाथ' आरो नै दा बाजार जाब्लाबो जोङो फिरफिलि मोनो दा बर्थमान लामा इथादि मोजां जाबायनालाय फिरफिलियाव गाखोनानै जोंफोरो बाजार जायो आरो मैगं मैला लाबोयो न'फोराव हयथ' ना लाबोबाय हयथ' बेदरफोर जि मोनो बेखौनो लाना फैयो जोंफोरो ओ आलौ संख्रिफोर सखआवबो मोनो मोननायलाया बाजारफोराव आरो एसे खमावनो मोनोनालाय जों आरो बाजार जायो फिरफिलियाव गाखो लाङो माब्लाबा जों आरो साइखेल रोंब्लाबो आरो ओ गारिया खाथिनालाय जोंफोरो थाङो आरो दा बर्थमान एख' बया नंथ'आ आर' लामा इथादि बिराद साफा जाबाय दा बर्थमान जोंनि बियाव गारि मथर हमनोब्लाबो जोंहा नै दा सिन्था गैला न'सेरनिफ्रानो गाखोलांनो हायो हावाय जाबाय हाब्रु गानो नाङा मुनु गानो नाङा दा बर्थमान मोजां आरो दा सरखारा जिथुखे मोजां खालामना होबाय दा जों मोजाङैनो नैदा थाबाय दं सलिबाय दं दा एख' दावराव दावसि गैथ'या आलि बौदिलि जोंहा मोजां बास हमनोब्ला बासबो मोनो जोंहा आरो गुवाहाटिहालिगिबो थांनो हायो बा नलबारिहालागिबो थांनो हायो दा जोंफोरो बर्थमान मोजां आरो गोदोथ' लामाफोराथ' बे आरो मोख'गारि होनाय मोननालाय खाला खाफ्लामोन एखदम गोजौ गाहाइ है आनखि पाठसाला लागि थांब्लाथाय मथथे बहुद टाइम लायोमोन बासफोरदो थांब्ला बबावबा बेलथाय बायोमोनबो आरो गोजौ गाहाय दंमोननालाय खिन्थु दा आरो एख' सिनथा गैया आर' बिराद मोजां लामा दा दाथ' जोंफोरो साइखेलजोबो थांनो हायो पाठसाला लागि ओरैबायदि मोजां जाबाय आरो दा सरखारानो नायबायनालाय बेखिनियानो आरो दा जोङो मिडिकेलफोरावबो थाङो दा आरो सिमलायावबो मोनो आर इनिफ्राय जालाबो दं जालायाव हायाब्ला आरो पाठसालायाव थाङो आरो पाठसालायाव हायाब्ला जों बरपेटा थाङो बरपेटायाव हायाब्ला जों नलबारियाव थाङो आरो नलबारियाव हायाब्ला जों गुवाहाटियाव थाङो आरो गारिनि सिन्था गैयानालाय बर्थमान दा मोजां आरो आलि बदलि बहुद मोजां जाबाय सिन्था गैला बेमारिखो लानानै थांनो हायो आरो बेखिनियानो